हाँ बोलिए हाँ मैं ही बोल रही हूँ अच्छा हाँ तो हाँ मेरे पास दो तीन मछिलें मसीने हैं जो कि अभी बिल्कुल सही साट काम कर रही हैं अच्छा कितने वर्कर चाहिए आपको एक पर तीन चाहिए है न कुल छः सात वर्कर चाहिए कम से कम हाँ वैसे ही हमारे पास अवेलेबल वर्कर भी हैं और उनके पास मसीने भी हैं जो कि अच्छा काम करते हैं हाँ हाँ ठीक है उनके पास भी वेल्डिंग मसीने हैं तीनों के सातों के पास और अच्छा काम करते हैं उन्हें एक्सपिरेन्स भी है सभी को हाँ क्योंकि अच्छा काम काम करेंगे काम भी अच्छा करते हैं वो नहीं नहीं काम तो बहुत ही अच्छा करते हैं उनको वेल्डिंग का काम बहुत अच्छे से याद है

हाँ हाँ बिल्कुल हाँ ठीक है वो तो बोलिए आप कब से आना है वेल्डिंग करने

हाँ हाँ वर्कर तो अवेलेबल हैं और आप जब बता देंगी तब आ जाएंगे वो उनके पास मसीन वगैरह सब हे वेल्डिंग की हाँ ठीक है आप कोल करना ठीक है

जी बिल्कुल हाँ ठीक है बिल्कुल